भोपाल जिले में स्थानीय रूप से कई शिक्षा और सीखने के अवसर मौजूद है जिनके द्वारा बच्चों को बहुत सी चीज़ें सीखने को और अपने विकास के लिए सीखने को मिलता है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारम्भ किया जिसके अन्तर्गत कई प्रकार के निशुल्क जिसमें निशुल्क अल्पावधि के लिए बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान हुआ जिसके द्वारा उनको कई प्रकार से सीखने को मिल रहा है ये ये सेंटर भोपाल में बहुत जगह मौजूद है इसके अलावा बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर बहुत से महाविद्यालय भी मौजूद है जिनके द्वारा अध्ययनरत होकर बच्चे अपने आपको बहुत ज़्यादा शिक्षित कर पा रहे हैं